में इक सलाई दा कम्म करनी होन्नी ते सलाई दे कम्म च डिजाइन बगैरा बनान्नी होन्नी ते जे कोई डिजाइन में दिक्खी लैं ते उस्सी में फिर दमाक च बठाली ओड़नी दमाक च बठालियै फिर उस्सी डिजाइन गी दिक्खना में कि'यां बनाना ऐ फिर उस्सी में आस्ता आस्ता दिक्खना फिर उस्सी में बनाना स्टार्ट करना जिल्लै में बनाना स्टार्ट करना ते फिर उस्सी अप्प मेरी इक गुड़िया ते ओह् डिजाइन में कड्डियै ते फिर में ओह्दे पर कड्डना ओह्दे कपड़े पर कड्डियै दिक्खना भला मेरे कोला डिजाइन सैट्ट बैठदा नेंई बैठदा फिर ओह् जिल्लै में बनाना ते मिगी ठीक लगदा कि में डिज़ाईन कड्डी सकनी आं ते जेल्लै ओह् डिजाइन में पैह्ले अपना सूट लैना कोई सूट लेइयै फिर में ओह्दे पर कड्डना स्टार्ट करना करियै फिर उस्सी में बनाना बनाना केह् भाई पैह्ले कपड़ा लैना कपड़ा दिक्खना के कपड़े पर डिजाइन शैल लगदा के नेईं लगदा ते जिल्लै लग्गे ते फिर उस्सी दिक्खी लैना फिर कपड़े उप्पर जचदा जचदा जेह्ड़ा डिजाइन ऐ फिर बंदा ओहो पांदा इ'यां डिजाइन पाने दा केह् फायदा जे कोई दिक्खियै इन्नी गल्ल निं आक्खै कि डिजाइन शैल बनेआ जा नेईं बनेआ भाई ते जिल्लै ओह् डिजाइन बनना शैल होई जे ते फिर दूसरे गी बी शैल लगदा ते में इक दिन बजार गेई दी ही जिल्लै दिक्खेआ ते में औंदे औंदे दिक्खेआ ते इक जनानी ने ना बड़ा शैल डिजाइन ही पाए दा ओह् पाए दा ते ओह् डिजाइन मेरे दमाक दे बिच्च ना इ'यां घूमन लग्गी पेआ ते ओह् घूमन लगी पेआ ते में सोचेआ कि एह् डिजाइन कड्डना चाहिदा जेल्लै डिजाइन कड्डो ते कुसै गी दिक्खो में कदें कोई कापी निं रक्खी कोई डिजाइनर कोई बुक निं ऐ भाई में अपने दमाक कन्नै गै डिजाइन बनाना जेह्ड़ा स्टार्ट करी ओड़नी होन्नी ते पैह्लें ते लोकें ने हत्थें आह्लियां मशीनां रक्खी दियां हां ते हत्थ उप्पर ओह्दे उप्पर डिजाइन कड्डी लैना ते में स्टैंड मशीन ऐ रक्खी दी ते ओह्दे उप्पर गै कम्म शम्म करनी होन्नी ते में कुसा कोला नी डिजाइन बनाना सिक्खेआ ना में कुसा कोल गेई में अपने दमाक कन्नै गै दिक्खी लेआ कि डिजाइन कि'यां बनाना ते ओह् जिल्लै में दिक्खना ते कुसै गी बी उ'आं डिजाइन दिक्खी लैं ते मेरे दमाका च बैठी जंदा के एह् डिजाइन में बनाना ऐ ते ओह् में डिजाइन जेह्ड़ा बनाना स्टार्ट करनी आं फिर में दिक्खेआ ते इक दिन बजार गेदी ही ते ओह् दिक्खेआ दूरों दिक्खेआ कि डिजाइन बड़ा शैल लग्गा मिगी लग्गा ते में सोचेआ भाई में डिजाइन जेह्ड़ा कड्डना गै कड्डना फिर में सूट लैत्ता लेइयै फिर में सीने लेई गेई ते घर जाइयै फिर ओह् में जिन्नै चिर ओह् डिजाइन में कड्डां नेईं मेरे दमाक च इ'यां घूमदा रौंह्दा के एह् डिजाइन में कि'यां क'ड्डना में कपड़ा लैत्ता ते उस्सी फिर में लेइयै गेई ते हून अजकल्ल ते लोक आखदे टिकन पैह्लें लोक आखदे हे बुकरम फिर में समान लैत्ता नलकी लैत्ती बुकरम लैत्ती इक सूट लैत्ता लेइयै फिर में उस्सी जिल्लै गेई ते उस्सी में कपड़ा जेह्ड़ा फिर में दिक्खेआ ते कपड़े पर डिजाइन जेह्ड़ा शैल बनी जंदा ऐ उस्सी फिर में अपने शैल करियै फिर उस्सी में नापेआ नापियै फिर उस्सी में तैह् लाई शैल तैऽ लाइयै फिर उस्सी में कटिंग कीती ओह्दी कटिंग करियै फिर दिक्खेआ कि हून एह्दा डिजाइन एह्दे उप्पर शैल लगदा फिर में इक लैत्ता पेपर पेपर लाइयै फिर ओह्दे पर में पैह्ले इ'यै कट्टेआ डिजाइन कट्टियै दिक्खेआ कि एह्दे पर में डिजाइन जेह्ड़ा कड्डी सकनी आं फिर में डिजाइन कट्टियै फिर उस्सी कड्डेआ कट्टियै फिर उस्सी में दूई उप्पर लाया लेइयै फिर उस्सी में केह् कीता के दिक्खी लेआ के डिजाइन मतलब में इस तरह् कट्टगी ते डिजाइन एह्दे पर शैल जेह्ड़ा बनी जाना ऐ फिर ओह् डिजाइन जेह्ड़ा भला में पेपर उप्पर कड्डेआ कड्डियै फिर उस्सी में कट्टेआ बुकरम लैत्ती बुकरम लेइयै फिर उस्सी में शैल करियै उस्सी में शैल कट्टियै तैऽ लाई तैऽ लाइयै फिर उस्सी दिक्खेआ भला में इन्ना नापियै रक्खेआ भाई में इन्नी इस्सी अट्ठ इंच नापगी ते अट्ठ दा फिर में उस्सी अद्ध करगी फिर ओह्दा मतलब एह् इस स्हाब दा मेरा डिजाइन जेह्ड़ा ऐ ओह् त्यार होई जाना ऐ फिर में उसी कट्टी कुट्टियै जिल्लै में रक्खेआ फिर में बुकरम दी तैऽ लाई लाइयै फिर में उस्सी ओह् जेह्ड़ा डिजाइन में पेपर उप्पर कट्टे दा हा उस्सी फिर में ओह्दे उप्पर रक्खेआ रक्खियै फिर में ओह्दे मार्के कन्नै ओह्दा नशान लाया लाइयै फिर उस्सी में कट्टेआ कट्टियै जिल्लै में दिक्खेआ ते मेरा बुकरम पर शैल डिजाइन पेई गेआ पेई गेआ ते फिर में उसी केह् कीता ओह्दे उप्पर फिर में जेह्ड़ा कपड़ा हा मेरे कोल पेदा फालतू फिर ओह् में रक्खेआ फिर ओह् बुकरम में जेह्ड़ी गले दा गला कट्टे दा हा फिर में ओह्दे पर रक्खेआ रक्खियै फिर में साइडें साइडें साइडें फोल्ड कीता करियै फिर उसी शैल करियै फिर में ओह्दा गला ओह्दे पर रक्खियै फिर में ओह्दे कन्नै जोड़ी लेआ जोड़ियै फिर में उस्सी केह् कीता के हून मेरा जेह्ड़ा गला जी शैल ओह् सैट्ट बेही गेआ फिर उस्सी में गले गी सैड उप्पर रक्खेआ फिर में कि ओह्दा कमीज जेह्ड़ी ओह् कट्टी दी ही ओह्दा फिर में अगला हिस्सा लेआ लेइयै फिर उस्सी फिर में शैल करियै उस्सी तैऽ लाई सैंटर चूं उस्सी फोल्ड कीता फोल्ड करियै फिर उस्सी फिर में रक्खेआ ते रक्खियै फिर में उस्सी बनाया जिल्लै बनाया बनाना स्टार्ट कीता ते फिर में जिल्ले में जेह्ड़ा में डिजाइन कट्टे दा ही फिर में अग्गे रक्खियै ओह्दे पर डिजाइन जेह्ड़ा त्यार कीता करियै फिर में ओह्दी फिर बैकसाइड त्यार कीती फिर में ओह्दी बैकसाइड त्यार करियै फिर ओह्दे में बाजू त्यार कीते करियै फिर में उस्सी जिल्लै दिक्खेआ कि मेरी अगली साइड जेह्ड़ी शैल त्यार होई गेई ऐ फिर उस्सी फिर में केह् कीता के फिर ओह्दे फिटिंग दे नशान दित्ते अगली साइड नशान देइयै फिर उस्सी में फिटिंग दे नशान जिल्लै कड्डे कड्डियै उस्सी रक्खेआ रक्खियै फिर उस्सी में कमीज त्यार कीती त्यार करियै रक्खियै फिर उस्सी में कीता जिल्लै दिक्खेआ कि मेरी हून कमीज दा जेह्ड़ा डिजाईन ही ओह् शैल बनी गेआ ऐ मिगी दिक्खेआ ते में फिर ओह् फिर पैह्लैं ते लोग सादियां सलवारां पांदे हे अजकल्ल लोक बैल्ट आह्लियां बी पाना स्टार्ट करी बैठे न ते फिर में उस्सी फिर में सलवार ओह्दी कट्टी कट्टियै फिर ओह्दी में त्यार कीती बैल्ट त्यार करियै फिर ओह्दी में चोनां पाइयां चोनां पाइयै फिर में ओह्दी शैल मतलब सलवार जिल्लै में त्यार कीती करियै ते जेल्लै दिक्खेआ कि हून मेरा सूट शैल करियै त्यार होई गेआ ते फिर में दिक्खेआ पाइयै दिक्खेआ पाइयै दिक्खेआ ते जिल्लै दिक्खेआ ते हून डिजाइन शैल त्यार होई गेआ ऐ फिर उस्सी में उस्सी त्यार करियै फिर उस्सी में रक्खेआ रक्खियै फिर जिल्लै डिजाइन में जिल्लै में अपने बाह्र टंगेआ बाह्र टंगने दे बाबजूद फिर मेरे कन्ने मेरे दो कसटमर होर आई गे जिल्लै उ'नेंगी दिक्खेआ फिर ओह् आखन लगे भाई डिजाइन तुस आपें बनांदे जां एह् तुस बने बनाए बजारों लैंदे में आखेआ नेईं में बनांदी निं ऐ में डिजाइन जेह्ड़े ना आंपू कड्डनी होन्नी ते मतलब जेह्ड़ा मेरा मिगी कोई आए जेह्ड़ा डिजाईन दस्से कोई ओह्दे अल्ल दिक्खियै में ओह् डिजाइन बनाई ओड़नी होन्नी आं ते आखन लगे अस आए आं ते अस एह् डिजाइन बनवाना ऐ महैं कोई गल्ल निं तुं'दा डिजाइन एह् बनी जाग ते जिल्लै फिर इन्नी गल्ल आक्खी में आखेआ कोई गल्ल नि डिजाइन एह् तुंदा बनी जाग फिर जिल्लै उ'नें दस्सेआ मिगी डिजाइन ते महैं कोई निं तुसें छड्डी जाओ डिजाइन ते में दिक्खियै बनाई ओड़गी फिर ओह् डिजाइन में त्यार जिल्लै कीता आई ते दो लेडीस आई गेइयां मिगी एह् दस्सियै गेइयां भाई एह् डिजाइन न ते एह् डिजाइन तुंदे जेह्ड़े मतलब इ'यां इ'यां बनने न ते आखन लगी कोई गल्ल निं ओह् फिर में उ'नें गी दस्सेआ ओह् जिल्लै दस्सेआ ते फिर में अपना डिजाइन जिल्लै बनाना स्टार्ट कीता बनाना स्टार्ट कीता फिर उस्सी में बनाया बनाइयै फिर उ'नें गी दस्सेआ जिल्लै उ'नेंगी दस्सेआ ते ओह् आखन लगे ठीक ऐ भाई तुसें एह् डिजाइन जेह्ड़ा मतलब शैल बनाया ओह् तुं'दा डिजाइन जेह्ड़ा शैल बनी गेआ इस बास्ते जेह्ड़ा अहें कोई कम्म करना होंदा जां अपने दमाक दे बिच्च जिल्लै कोई बठ्हाई लैच्चे ते ओह् जेह्ड़ा ओह् साढ़ा कम्म अपने आप जेह्ड़ा शैल होई जंदा ते बंदा ओह् करी बी सकदा ऐ